अगर कोई खाना पकाने के पेशे को अपनाना चाहता है उसमें अपना करियर बनाना चाहता है सब में ये शौक होता है कोई ज़रूरी नहीं कि लड़कियाँ या औरतें ही खाना बनाने में आगे बढे़ं आजकल तो सभी तरह पुरुष भी इसमें अपना करियर बना रहें हैं और उनका भी ऐसे शौक होता है कि हम खाना कुकिंग में अपना करियर बनाएँ तो इसमें ऐसी बहुत सारी स्कूलें है ऐसी बहुत सारे क्लासिज़ लग गई हैं जहाँ कुकिंग का प्रशिक्षण अच्छे से दिया जाता है हमारे जोधपुर की बात करें तो हमारे जोधपुर में एक आस्था क्लासेज़ नाम से हैं एक मंजु किचन क्लासिज़ के नाम से हैं जोधपुर कुकिंग क्लासेज़ के नाम से हैं यहाँ पे अच्छे से बच्चों को बड़ों को जो भी कुकिंग का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और अगर अगर वो कहीं और अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए भी उनको इस फ़ील्ड में बहुत ही सपोर्ट किया जाता है